हैल्लो हां जी हां जी हां जी म्हाराज बोलो बोलो ठीक ठाक ठीक ठाक तुस सनाओ अपना ठीक ठाक हां जी हां जी कार सर्विस आह्ले बोला दे म्हाराज अच्छा हां हां अच्छा ठीक ऐ म्हाराज कोई गल्ल निं म्हाराज जिसलै मर्जी तुस आई जाओ गड्डी सर्विस सुरविस बी करनी ऐ कार दी ठीक ऐ मतलब डैंट शैंट कोई निं करी देगे अस ठीक म्हाराज कोई गल्ल निं करी देगे तोआनू ठीक ऐतबार म्हाराज ऐतबार छुट्टी होंदी ऐ तुस इ'यां करेओ सोमबार लाओ साढ़े कोल चक्कर सोमबार आई जाओ सवेरै अट्ठ नौ बज़े आएओ ते करी देगे तुसेंगी ठीक ठीक ऐ म्हाराज ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ओके